वार्षिक मेला हमारे यहाँ शिवरात्रि के समय होता है प्राचीन मंदिर शिवरात्रि जोकि शंकर भगवान पार्वती का बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे काफ़ी समय से मेले का सब कार्यक्रम चल रहा है जोकि बड़ा ही मनोहर और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है कई काफ़ी टाइम से हम लोग इसको इन्जॉय करते झूला लगता है कई काफ़ी सारी दुकानें लगती हैं और सभी प्रकार के लोग यहाँ आते जाते रहेते हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मनोरंजन होता है दो तीन दिन ये मेला लगता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक लोग आते हैं और सब अपना अपना इन्जॉय करते हैं